हेलो नमस्कार नमस्कार यौ अहाँके दोकानमे सुनय छी चप्पल सबके क्वालिटी नीक सब यऽ कोन कोन क्वालिटी यऽ अहाँ सबके दोकानमे हूँ हवाइ चप्पल सब जेना भेलय आओर हँ बात छै ओ बाटाके कम्पनीके रेट तऽ जादा हैत अहाँ सबके गारंटी या वारंटी ई सब केना की छै हँ वारंटी छै कि गारंटी छै ओकर रिप्लेस कए दै छियै अहाँ सब जेना जे पुरान भए गेलय फीता वगैरह टुटि जाइ छै तऽ रिप्लेस भए जाइ छै सुनय छियै जे छै ने चप्पलके सोल नहि चलइए अहाँ सबके जादा हँ ओकरामे जेना रङ्ग रङ्गमे मिल जेतय कलर जकरा कहय छियै जेना परिवार सबके लएके लिये जाइ छै ने लेडीज कलर सब ओहो सब मिल जेतय

ओ अच्छा कैश पेमेन्ट लै छियै की नेट पेमेन्ट अच्छा सुनू अररियामे अहाँके दोकान जे छै मन्दिर सबके आसपासमे यऽ कतौ अच्छा अच्छा जेना काली स्थान मन्दिर छै काली स्थान मन्दिर कते दूर बगलमे यऽ ओ ओ आबिते साँझ भए जेतय आओर कने आठ साढ़े आठ बजे तक जे छै दोकानके अहाँ जे छै खोलले राखबय आबि रहल छी वहाँ